अच्छा से हम लेने रहियै रऽ क्लासमे भाग अच्छासँ खेलय रहियै रऽ घूमय फिरय रहियै रऽ घरमे जगह पर अथी करय रहियै रऽ तनिक दिक्कत हो जाइ रहय रऽ खेलय उलयमे दोस्त उस्तके साथ अच्छासँ खेलय रहियै रऽ भाग लै रहियै रऽ तऽ कबड्डी दौड़ ईसब मे पासो होइ रहियै रऽ माइरो खाइ रहियै रऽ फेर दम होइ रहियै रऽ माइर खाइ रहियै रऽ मारबो करय रहियै रऽ गुल्ली डण्डा क्रिकेट रहियै रऽ स्पॉट लाइनमे खूब खेलय रहियै रऽ माइर होइ रहय रऽ तऽ दू चारि गो छौड़ा रहय रऽ ओकरो मारय रहियै हमरो मारय रहय एक बार कपाड़ हमर फूटि गेलय रऽ हाथ गोर टूटि गेलय रऽ कबड्डीमे इएह सब होलय हँ अच्छासँ बहुत प्रयास कयलियै खेलयके लिए लेकिन आगे नहि बढ़ि पओलियै खूब अच्छा सँ खेलय अयलियै रऽ एक बार ई भेलय रऽ जे क्रिकेट खेलय रहियै रऽ सब बैट उट तोड़ि देलियै रऽ अच्छा से मारि होइ गेलय रऽ बैट तोड़लियै गेंद हेराय जाइ रहय ओइ गेहूँके खेतमे गेंद हेराय जाइ रहय फील्ड उल्ड नहि रहय रऽ गहुमके खेतमे गेंद हेराय जाइ रहय हरदम हम गेंदो कीनय रहियै मारि होइ रहय रऽ